सर नमस्ते ये पुलिस स्टेशन हिंडो सिटी से बोल रहे हो सर वो रेलवे स्टेशन पे बेग चोरी हो गया था ये अभी ये अभी हुआ था कल हुआ था हाँ बारह बजे हुआ था ना मैं तो अजय बोल रहा हूँ हाँ रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज है न वहाँ पे बैठा हुआ था मैं नहीं एक दो दोस्त और थे ना नहीं ऐसे किसी को नहीं देखा नहीं नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ लोगों कुछ लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे वैसे घूर घूर के देख रहे थे शायद उन वो वो हो सकते हैं नहीं नहीं ऐसे तो कुछ नहीं जानता लेकिन क्या बेग में कुछ पैसे भी तो थे न उसमें डेढ़ दो लाख रूपए थे और और डोकोमेंट्स थे कुछ इम्पोर्टेंट कपड़े भी थे और कुछ खाने पीने की चीज थीं बस ठीक था ये बारह बजे के आसपास हुआ था न नहीं कल मेरे को कुछ काम आ गया था इसलिए आप आप करवाइए फ्री होके मैंने कहीं नहीं उनकी उनकी क्या ज़रूरत है वो तो मेरे साथ में ही थे न वो वो क्या वो क्या ले थोड़ी सकते हैं ऐसे ही वो तो साथ में ही थे नहीं नहीं नहीं ऐसे ऐसे पूछ लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं वो लोग नहीं ले सकते किसी और ने लिया है वो तो हाँ शायद है कैमरे तो लगे हुए हैं हाँ नहीं पूछा था लेकिन ऐसे किसी ने देखा ही नहीं किसी को लेकिन सी सी टी वी लगे हुए है तो उसमें देख सकते हैं न देखने को तो क्या बेग नहीं बेग मिल जाना चाहिए अब कंप्लेड तो हम कर रहे हैं बेग मिलना चाहिए न उसमे पैसे भी हैं बैग्स बेग में और कुछ डाकोमेंट्स भी हैं इम्पोर्टेंट तो पूरी कोशिश करना हंड्रेड परसेंट ही वो मिल ही जाए कब आना पड़ेगा ये कब आना पड़ेगा कितने बजे थाना कितने बजे खुलता है आप कितने बजे आप कितने बजे आओगे थाने में चलो ठीक है नौ दस बजे आ जाऊंगा ठीक है बाय गुड बाय